हमारे जोधपुर ज़इले में शिक्षा और रोज़गार के नेतृत्व में आम युवाओं के सामने मुख्य चुनौतियाँ यह आती है कि उन्हें सब से पहले तो टेंथ और ट्वेल्थ के मार्कशीट का अच्छे प्र अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए

फिर वह जब फारम भरेंगे फिर उन फारम का सिलेक्सन होगा या नहीं होगा फिर परीक्षा देने जाएंगे परीक्षा में पास होंगे या नहीं होंगे उसके बाद जब वो पास हो भी जाता है फिर भी उन्हें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं जब पुलिस में हम जाएं तो हमें हमारी रनिंग फास्ट होनी चाहिए हमें हमें पहले अपने शरीर को तंदुरुस्त तथा हम दुबले पतले नहीं होने चाहिए फिर हमें हमें रनिंग पास करनी होती है बहुत कठिनाइयों के साथ रनिंग पास होती है फिर हम हमारा सलेक्सन होता है सलेक्सन होने के लिए भी बहुत से पैसे चाहिए अभी इस ज़माने के अन्दर